میں کوچنگ جاتی ہوں اور مجھے میری کوچنگ والی میم نے ایک چیلنج جنک پروجیکٹ بنانے کے لیے کہا جس میں مجھے محنت کی بہت زیادہ ضرورت تھی اور میرے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں تھا پر میم نے چیلنج دے رکھا تھا میں اور میری دوست تھی ہم دونوں میں چیلنج تھا کہ سب سے پہلے پروجیکٹ کس کا بنے گا اور سب سے اچھا اور سب سے بیسٹ کس کا رہے گا تو مجھے اس کو چیلنج کو اپنے پورا کرنے کے لیے پھر مجھے سارے کام اپنے اسٹاپ کرنے پڑے کیوں کہ وہ چیلنج مجھے کسی بھی حال میں پورا کرنا تھا اور میں نے اس چیلنج کو اپنے جو کام تھے انہیں تھوڑا روک کر اور اس چیلنج کو پورا کرا اس پروجیکٹ کو بنایا میں نے پہلے اور اس چیلنج کو پورا کر دیا میں نے اور میں سب سے آگے تھی میں فسٹ آئی اس چیلنج میں تو میں نے اپنے سارے کام چھوڑ کر پہلے اس چیلنج کو پورا کرا